सूर्य भगवान कऽ जे छै जल अरघ जकरा कहै छै ओ इएह लए कऽ चढ़ाएल जाइ छै किएकि सूर्य भगवान कि जे छै कि दिन भर जलै छै आओर ओ जे छै कि रातमे चन्द्रमा ओ अपन अथि भए जाइ छै ठण्डा जे छै कि सूर्य देव रात कऽ ठण्डा भए जाइ छै इएह लए कऽ जे छै सूर्य भगवानके अरघ दय छै कि हे सूर्य देव हमरा जे छै अच्छा नीक रखिऐ आओर हमर घर परिवारके शान्त रखिऐ इएह लए कऽ जे छै सूर्यके अरघ दिएल जाइ छै आओर कहै छै ने कि रोजे भोरे भोर उठि कऽ नहाए कऽ पूजा करै लऽ ओकरा जे छै कि घर कऽ शान्ति आबै छै आओर बाल बच्चा कऽ जे छै सुखी सम्पन्न राखै छै इएह लए कऽ लोक जे छै पूजा पाठ करै छै पूजा जे करै छै तऽ कहै छै कि हमर घर शान्त रखिहऽ हमर मन जे छै इन्ने उन्ने मन कऽ जे छै कि विकलित नहि करिहऽ कोनो विपत्ति पड़ै छै चलि जाइ छिऐ मन्दिरमे कि हे भगवान हमर जे गलती सही भेलै ओ माफ करि दए आओर हम जे छै अपन मन पूरा भए जेतै तऽ पान नहि तऽ पान कऽ डाँटी लए कऽ जे छै किछु अहाँकेँ पूरा करब